भारत में हेल्थकेर प्रणाली बहुत अच्छी है और वर्तमान में भी इसके सामने बहुत सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आ रही है मैं भी अपनी हेल्थ को लेके बहुत केरफूल हूँ मै रोज सुबह व्यायाम करती हूँ और मॉर्निग वॉक पर भी जाती हूँ एक घंटा में रनिंग करती हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मेरे साथ देते है व्यायाम करते है योगा करते है अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते है और हम सुबह सुबह दो घंटे तक मॉर्निंग वॉक पर जाते है खूब घूमते फिरते है और अपनी केयर बहुत करते है और अपनी हेल्त का ध्यान रखते है आगे भी हम ऐसे ही चुनौतियों का बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी हेल्त का ध्यान रखते हुए सारे योगा और सारी पूरी हेल्थ केर से जुडी सारी चीज़ें हम अपने ऊपर युस करेंगे यही हमारी महत्वपूर्ण आकांक्षा है